हमरा सभसँ खुशी होइए कहैत छै जे कोनो आत्मीय लोकक भेटसँ आब ओहिमे यदि बहुत दिनपर ओकरासँ भेँट भेल तऽ ओहि खुशीके अन्ते नहि छै कहिते छै जे कहैत छै जे यदि क्षीर भोजन मने खीर खेनाइ जे अमृत छियै तऽ ओहिना से प्रिय लोकक आगमन जे छै से अहाँके आत्माकेँ जुड़बैए आओर कोनो दिन एहन आर्टिकिल पढ़ि लेलहुँ जे आर्टिकिल हमर मोनके छूबि लेलक तऽ भेल वाह अजुका दिन सार्थक भऽ गेल कहियो एहन भऽ जाइए जे कोनो एहन रचना जे अपनो नीक लागि जाइए तऽ होइए जे आजुक दिन हमरालेल नीक छल आओर सभदिन हम खुशी रहबाक लेल खूब हँसैत छी लोककेँ हँसेबाक कोशिश करैत छी जाहिसँ संसार हँसय आओर ओहि हँसबाक प्रक्रियामे हमरा कोनो आयास नहि करऽ पड़ैए हम उन्मुक्त हँसी हँसैत छी उन्मुक्त भऽ बजैत छी आओर इएह उन्मुक्तता अपन जीवनक हम सभसँ खुशी बुझैत छी जे हम खुशी छी उन्मुक्त भऽ बाजि रहल छी हम संसारक सभकिछु पाबि गेल छी